دہلی میں پیروی کئے جانے والے مختلف مذاہب غربت یا سماجی بہبود کے مسئلے کو اس طرح سے حل کرتے ہیں کہ مسلم سماج خیر خیرات کے ذریعے اپنے آس پڑوس میں جو ہے وہ تقسیم کرتے رہتے ہیں سکھ سماج ہے وہ گردواروں کے ذریعے ان کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ اپنے انکوائری کر کے کہ کون غریب ہے کس کی مدد کی جا سکتی ہے اور ان کا سسٹم یہ بھی ہے کہ جس کی وہ مدد کرتے ہیں جب اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو پھر وہ اس سے کچھ ماہانہ کے طور پہ وہ اصول کرتے ہیں واپس کرتے ہیں تاکہ کسی دوسرے غریب کی مدد کی جا سکے مسلم سماج کے اندر ایک زکوٰۃ کا سسٹم ہے جو ڈھائی پرسینٹ ہوتا ہے اس کی ایک جو ہے حد ہوتی ہے کہ اگر کوئی اتنا مال رکھتا ہے یا اتنا زیور یا سونا یا روپیہ یا مال و دولت اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ ڈھائی پرسینٹ غریبوں کے لیے یا کسی اور رفاہی کام کے لیے فلاح و بہبود کے کام کے لیے خرچ کرتا ہے پر کچھ سینٹر اس طرح کے بھی ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں گورنمینٹ کے بھی ہیں اس طرح کے جو کم قیمت پہ کھانا تقسیم کرتے ہیں دیتے ہیں فری بھی تقسیم کرتے ہیں اور جو ہے مسلم سماج کے اندر بھی کھانا فری تقسیم کرنے کا رواج ہے دلی میں تو دیکھا ہے ہم نے کہ اکثر ہوٹلوں کے باہر غریب غربا لوگ بیٹھے رہتے ہیں جن کو اللہ والوں کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں تو جس کو کھانا کھلانا ہوتا ہے وہ ہوٹل والے کے پاس پیسہ جمع کر دیتا ہے اور ہوٹل والا اپنے طور سے ان لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کھانا دے دیتا ہے تاکہ ان کا جو ہے پیٹ بھر سکے اور بہت سارے رفاہی سینٹر بنے ہوئے ہیں ویلفیئرس ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے جو غریبوں کے لیے سلائی مشینیں تقسیم کرتی ہیں سردی کے موسم میں کمبل لحاف تقسیم کرتے ہیں